जोंनि क'क्राझार ओनसोलावहाय दावबायनायनि रोखोमथायफोराव गोबां जायगा जायगाफोरनि लामाफोर बेफोरखौहाय गोबां फोसाबनांगौ दङ आरोखि मानेखि मेल्ला मानसिफ्रा दाथ' बेराद दावबायोनालाय ओमफ्राय दा बैसोर माखासे जायगाफोरनि लामाफोरा बेराद गाज्रि जानानै दं आरो ओमफ्राय मोजां नङा बिदिआवहाय एक्सडेन जानायनि चान्सआ बांसिन थायो बिनिखायनो जोङो बेफोरनि लामाफोरखौ थाब फाहामनानै लानांगौ आरोखि ओमफ्राय लोगोसे थांलाय फैलायनि गारि गारिफ्रा थोजासे नङा जों गारि गारिफोरखौ भारा लानानैसो थांनांगौ जायो अबेबा दाबसे जायगायाव ओमफ्राय लोगोसे हिनजाव हिनजाव माहारिफ्राबो ट्रेभेल खालामनायाव बांसिन दिस्थाब जायो आरोखि मानेखि ट्रेइनजों हारसिङै दावबायनो हाया सेफ जायगा मोना हिनजावफ्रा दावबायनायावहाय ओमफ्राय बिदिनो बाइकफोरजों दावबायोब्लाबो टायारफोर फामसार जायोब्ला मोनसे एक्स्रा टायार लानो नांगोन आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव जों दावबायनायावथ' मेरला जेंनाफोरबो जायो अबबा गोजान लामायाव थाङोबा अबबा हाग्रा बारिफोरावहाय टायार फामसार बिदिफोर जाहैयो जाहैयोब्ला अबबा मेकानिकफोर गोयै जायगायावहाय बिदियावहाय थां टायार फामसार जाहैयोब्ला बेराद उसुबिदा जायो आरो रावखौबो मोनस'आ माया बिदि जाहैयोब्ला ओमफ्राय ट्रेइनफोरावहाय दावबायोब्लाबो ट्रेइनफोराव एकदम जोंनि क'क्राझारावथ' बेराद मानसिफ्रा माने बेराद भिर जायो अबबा अबबा माबाफ्रावहाय ट्रेइनफ्रावहाय ओमफ्राय बेराद खस्थ' जायो आरो बिदिआवहाय गाखोनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेफोरखौबो मोनसे एसे माबानायनि राहा लानांगोन